हाँ भैया नमस्ते हम कल आपकी दुकान पर आए थे तो आप के जो आप ने रखें हैं जो काम पर रखे हैं बच्चों को आप आप ने के साथ आपका वो चेला था वो हम को एक साड़ी दे दिया था और सिर्फ़ बोले कि आप हमें खोल कर दिखा दीजिए मगर वो खोला नहीं कहे ठीक है ठीक है बस ऐसे ही वो झटापट कर के बस लपालप देखा के थोड़ा थोड़ा और पैक कर दिया तो भैया आज हम आए हैं आपको आप के यहाँ ले कर देखिए आप ये साड़ी कैसी है इसका लैस भी यहाँ कटा हुआ है और इसका जो लैस है ये मतलब ये ये लैस जो है यहाँ से थोड़ा सा निकाला हुआ है नीचे की तरफ़ नीचे मतलब जैसे कटा हुआ है और ये कलर देख रहें कैसा है एक दम इस पर कैसे मतलब कि ये दाग़ लग गया है हम बोले कि हम को खोल कर दिखा दीजिए मगर आप के चेले जो हैं वो दिखाए नहीं आप अपनी साड़ी लीजिए आपकी वो साड़ी नहीं सही है आपको चेंज करना है आप नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे आपको करना ही होगा क्योंकि हम बोले थे कि हमें दिखा दीजिए हम ने आपको पूरा पैसा भी दिया है और क्या फ्री का नहीं ले कर गए हैं ना पैसा दे कर तब ले गएँ हैं तो हमें जब हम ने आपको पूरा पेमेंट किया हैं तो हम को साड़ी भी तो अच्छी मिलनी चाहिए हमारी पसंद की अगर हमारी पसंद की नहीं रहेगी चाहे चार दिन होगा चाहे दस दिन होगा हम आपको वापस करेंगे जब हमें समय मिलेगा तभी आपके पास आ कर वापस करना है हम को